टपरवॅर हो गूड प्रॉडक्ट आसा इवन दो तो प्लास्टीक आसलो जाल्यारुय तेजो वापर बरें तरेन जाता कारण तितून लिकेज जायना एक म्हणजे गरमूय उरता आनी इजी लिडूय तेजें बरें इजी आसता हेंन्डल करपाक इजी वयता लायट इन व्हेटूय आसता